गेलेनाया मोनसे गोनांथार आयदा आरो बे गेलेनाया गिबियै गामि ओनसोलनिफ्रायहाय

जाय गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां मुलाम्फा जों मोननो हायो उन्दै समनिफ्राय गेलेनायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंनि देहाया राफोद जायो जाय गेलेनायनि गेजेरजों राफोद खालामनानै लानानै गावनि देहाखौ फरायनाय फारसे गोग्गो खालामनो हायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों सासे सुबुङा बान्था मोनाबो जानो हागौ नाथाय बिनि देहाया जे राफोद जायो बियो सैथो आरो गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि समाजावहाय मोजां आबहावा लाबोनो हायो सासे सुबुङा गेलेनायनि गेजेरजों गोबां गियाव आरजिनो हायो मोनफ्रोमबो गेलेनाय आयदायावनो गेलेनायनि नेम आरो खान्थि थायो जाय नेम आरो खान्थिखौ सोलिनानै गेलेगोन बियो मोजां सासे गेलेगिरि एबा आब्रुथिगोनां गेलेगिरि जाहैगोन आरो बेजों लोगोसे समाजनि मोजां खामानि मावनो हागोन गेलेनायजों जों गोबां मुं खामायनो हायो आरो बे गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो गेलेनायनि गेजेरजों सासे सुबुङा मोजां आब्रुथिगोनां आखल आखु सोलोंनो हायो आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों एबा गोबां गेलेनायनि आयदानि गेजेरजों जों जोंनि गेजेराव गामि ओनसोलफोराव माखासे बेरेखा हाबा समाज बेरेखा हाबा जेरै जौ जुवा सिगारेट ज' ज' ओरैनो थानाय बे थानायनिफ्राय जोंनि सुबुंफोरखौ एबा गथ'साफोरखौ जानगाराव दोननो जोङो हायो आरो सासे गामिनि गथ'आ गेलेनायजों सोमोन्दो थायोब्ला बिनि गेलेनायजों लोगोसे बिनि माखासे सम एबा समाय खाथायनाया गोरोबनायनि मोनसे लामायाव फैयो आरो बियो ओरैनो थायोब्ला समखौ ओरैनो हेंगारगोन नाथाय गेलेनायजों बेहा सोमोन्दो थायोब्ला गेलेनायनि गासैबो समायफोरखौहाय बियो खानानै लानो हायो आरो समाजाव मोनसे मोजां आबहावा लाबोनो हायो समाजनि बेफोर माखासे बैफोर माखासे गाज्रि बेसादफोर लानाय बेफोरखौ गोजानाव दोननो थाखाय जोङो गेलेनाय आयदाखौहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनो होनो हायोब्ला जोङो जोबोद मोजां होननानै आङो सानो